हमरा सबके बच्चाके पढ़यमे रूचि हइ खूब पढ़यमे मोन लगाके पढ़य लए चाहय हइ रूचि हइ मोन पढ़यके लिए तेना पहिलाके जेना हमरा सबके बच्चा पढ़य ई कहइए मम्मी हम पढि सकय छी की जेना कॉपी किताब चाहय छै कलम चाहय छै जेना कहय छै कि जेना हम मम्मी तू सब केना पढ़य छलही तऽ हमसब हमरा सबके समयमे सरजी आबयके लेट कऽ दै छलखिन तकर बाद फेर जेना मकान मकान गिरयके छलय तकर बाद फेर जेना एहन समयपर नहि पढ़ाइ जेना माँ पापा जाइमे हमसब लेट कऽ दै छलियै तेनाहिते एनामे हमर सबके बच्चा पढ़यमे रूचि छै मोन लगा कऽ पढ़ि सकय छै जेना छै जेना आबके पढ़ाइमे अभी मोन लगाके पढ़ि सकय छै जेना आब बेन्च भऽ सकय छै जेना अभी मकान बहुत सुन्दर बनि सकय छै जेना पढाइ खूब नीकसँ हो सकय छै जेना टाइम टाइमपर सरजी आबय छै पढ़ा सकय छै तेना बच्चा बहुत पढ़ि सकय छै बच्चा हमरा सबके समयमे नहि पढ़य छलय जेना सरजी नहि आबय छलै तऽ मकान नहि ठीक छलै अइ सबके लिए हमसब नहि पढ़ि सकय छलियै जेना आबके सब किछुके सविधा मिल सकय छै मिल सकय छै तऽ पढ़तै तऽ बच्चा पढ़ि सकय छै जेना अभी बच्चा पढ़ि सकय छै कॉपी किताब हम दऽ सकय छियै हम दऽ दै छियै कलम दऽ दै छियै तऽ पढ़ि सकय छै जेना बच्चा हमर जेना जाइ छै जाइ छै पढ़िके आबय छै तेना पढ़यमे बच्चाके हमर बहुत मोन लगय छै जेना पढ़िके बच्चा आबि सकय छै अपन नाम कऽ सकय छथि तेना बच्चाके पढ़यपर छै